असांजे महाराष्ट्र में आर्ट ऐं क्राफ्ट ॾाढो क़ीमती आहे उनमें आर्टिस्टिक ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं तरीक़नि जूं थालियूं सजाईंदा आहिनि उन ते आर्ट ॾेखारिंदा आहिनि पंहिंजो पन्ने मां बॉक्स ठाहींदा आहिनि पन्ने मां पंखा ठाहींदा आहिनि उन ते आर्ट करे उन्हनि खे विकिणींदा आहिनि जंहिंसा उन्हनि जे रोजमर्रा जो ख़र्चु बि निकिरींदो आहे ऐं उनखे विकिणी ईअं करण सां देश जी एकनॉमी बि वधंदी आहे पन्ने जा बॉक्स ठाहे उनमें नास्ता आइटम्स विझंदा आहिनि पन्ने जूं थैलियूं ठाहे शॉपिंग बैग्स ठाहींदा आहिनि उन जी ख़रीदारी कंदा आहिनि त उहे शॉपिंग बैग्स पोइ यूज़ थींदियूं आहिनि इन मां उन्हनि खे बि रोजगार मिलंदो आहे असांजे देश में जीअं त ॾाढा ही फंक्शनस थींदा इन त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त होली दिवाली रक्षा बंधन त दिवालीअ ते सभु माण्हू रंगोली ठाहे पंहिंजो आर्ट पेश कंदा आहिनि ऐं उते उन्हनि खे उन्हनि जी ॾाढी वॾी क़ीमत मिलंदी आहे ॾाढी सुठी उन्हनि खे उन जी क़ीमत मिलंदी आहे रक्षा बंधन ते राखियूं ठाहींदा आहिनि राखियूं ठाहे उहे उन्हनि खे सेल कंदा आहिनि त उन मां बि उन्हनि खे रोजगार मिलंदो आहे तंहिंखा पोइ घणियूं माइयूं एम्ब्रॉइडरी कंदियूं आहिनि उन ते पंहिंजो आर्ट ॾेखाररिंदियूं आहिनि जीअं त कपिड़े ते सीपियूं मोतियूं आड़ी हैंडवर्क कंदियूं आहिनि एम्ब्रॉइडरी कंदियूं आहिनि ईंअं करण सां उन्हनि खे बि कुझु न कुझु रोजगार मिलंदो आहे ऐं हो पंहिंजो आर्ट ॾेखारे सघंदियूं आहिनि ऐं घणे ई मटके वारा मटकनि ते आर्ट ॾेखारींदा आहिनि अॻिए त सिर्फ़ ॻाढ़ा ऐं कारा मटका मिलंदा हुया बट हाणे अलॻि अलॻि किस्मनि जा डिज़ाइन वारा मटका आर्टिस्टिक मटका अलॻि अलॻि शेप वारा मटका घणो ई कुझु थो मिले जेके असांजे रोज़मर्रा ए ज़िंदगीअ में ॾाढा कमु ईंदा आहिनि सामाना